हेल्ल' हेल्ल' नोंथां आङो दिनेस बसुमतारि बुंदों औ मामोन नोंथाङा मानोबा फ'न हरदोंमोन अ रायज्लाय जागोन दे

अ औ अ जागोन दे बर' एबा एसामिस जायखिजाया जोङो फार्स्टआवनो बर'खौ रायज्लायग्रोनोसै ना मा होनो नोंथां अ अ जागोन अ बर' लेंगुवेजआनो जाहैबाय आसामनि मोनसे थागिबि सुबुंफोरनि लेंगुवेज एबा राव बे बर' रावखौ आसामनि बर' होननाय मोनसे जाथि एबा सुबुंफोर दङ जाय गोबाव समनिफ्रायनो आसामाव थाबोगासिनो आरो बिसोरो बे लेंगुवेज एबा रावखौ गोबाव समनिफ्रायनो रायज्लायबोगासिनो दङ दायो आसामाव बर'फोरा बुंनो थाङोब्ला गोबां गोबां एदभान्स लेभेलआव आवगायबोबाय एबा आवगायबोगासिनो दङ एक्सुवेलि बर' लेंगुवेजखौ आसामनि मोनसे गिबि लेंगुवेज एबा मेजर लेंगुवेज हिसाबै बाहायनांगौ आरो बेजों लोगोसे दाथ' गोबां अफिसेस अफिस एबा गोबां मावख'फोराव बर' लेंगुवेजखौबो बाहायनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो सानोब्ला बुंनो हागोन नोंथां

औ बिनि सायाव जोङो बिसोरखौबो कनट्रिबिउस'न होनांगोन जे जों गावसोरनि एसामिस लेंगुवेजजों लोगोसे जोंनि बर'खौबो बे आसाम हादरसायाव समानै बाहायफानो एबा मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज बाहायनो थाखाय आसामाव बेखौ जोङो खौसे जानानै बर' सुबुंफोरा खौसे जानानै बेखौनो जांख्रिथाय लाबोनांगोन एबा एसे हाबा मावनांगोन जाहाथे जोंनि बे बर' रावआ आसामाव मोनसे एसामिसफोरजों लोगोसे समान समान दावगाबोनो हायो दावगाफानो हायो बेखौनो बुंनो सानो नोंथां

औ गोजोननाय थाबाय नोंथां थेंक इउ